जेह्की साढ़ी डोगरी भाशा ऐ एह् बड़ी शैल भाशा ऐ इसी अस जिसलै बोलनेआं तो असेंगी कोई मुश्कल नेईं औंदी इसी बोलनें कन्नै असें गी बड़ा अच्छा लगदा ऐ जिल्लै बी असेंगी कोई डोगरी बोलदा लभदा ऐ ते असेंगी इयै लगदा ऐ जे एह् बी साढ़े कोई भैण भ्रा न डोगरी भाशा ऐ एह् बड़ी शैल भाशा ऐ बोलने गी बी आसान ऐ अज्जकल ते स्कूल जैं कॉलेज बिच इक्क सब्जैक्ट दे तौर उप्पर नाहड़े मैडमां बी हैन मास्टर बी हैन ते जेह्की डोगरी पढ़ाई जंदी डोगरी पढ़ाने दा इ'यै मक्सद ऐ जे ओह् कदै खत्म नेईं होवै एह् अग्गै चलदी रवै असें गी डोगरी भाशा दा जेह्का बड़ा फायदा ऐ जेह्का असेंगी कदें बी नेईं छोड़ना चाहिदा म्हेंशां उसी बोलदे रौह्ना चाहिदा इयै फायदा होंदा अपनी जेह्की भाशा होए जेल्लै कोई डोगरी बोलदा ते उसी इ'यै लगदा के एह् बी साढ़ा कोई अपना ऐ ते बखला नेईं लगदा जिन्नै कौला जिन्नै होई सकदा ऐ असें गी डोगरी भाशा बोलनी चाहिदी घर बी अस डोगरी च गै गल्ल करनेेंआं सारें कन्नै जेह्के अस डोगरी च गै गल्ल करनेंआं कीचे घरै साढ़े बड्डे बजुर्ग लोक न जेहके ओह् डोगरी गै समझदे न उनें म्हेंशां जेह्के डोगरी बिच गल्ल कीती दी ऐ ते अजें बी अस उंदे कन्नै डोगरी बिच गल्ल पूरी करनेंआं बड़े सारे जेह्के लब्ज होंदे डोगरी बिच उंदा बड़ा शैल शैल मतलब बी होंदा ऐ ते बोलनें गी इनें शैल लगदे जिल्ले अस उनेंगी बोलनेआं ते बोलनें गी बी बड़ा मजा औंदा